बोलिए दूध का दाम क्योंकि ज्यादा दूध जा रहा है तो महँगा तो पड़ेगा ही बिना पानी का दूध मिल रहा हे तो महँगा पड़ता ही है महँगा आता ही है तीन हज़ार आई मीन हर कोई है दूध रहता है तो एवीसमहँगा मिलता ही है बिना पानी का बाकी पाउडर रहता है और पानी नहीं रहता है घर का दूध रहता है तो इससे भी अगर आप बाहर का पाउडर का आता वो सस्ता मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो बिना पानी का अगर चाहिए

पानी नहीं रहता है घर का ही दूध रहता है अगर आप सस्ता पानी नहीं रहता है वैसा ही दूध दे आता है अगर आपको सस्ता दूध चाहिए तो भाई फिर पाउडर का मिल जाएगा जैसा भैंस दूध देती है वैसा ही रहेगा हम तो अपने घर पानी नहीं रहता है हम अपने घर तो बना नहीं रहे हैं पाउडर का दूध है नहीं जो है वही है सबके यहाँ वही एक ही रेट चल रहा है

दूध पतला नहीं वही सबके यहाँ आता है वही मेरा भी यहाँ भी आता है मिलता है सब को सबके यहाँ नहीं पानी देते हैं कोई शिकायत ही नहीं करता आप सिकायत कर रहे हैं कि पानी है और कोई कध कहा ही नहीं किसी के पानी में दूध सब लोग कह रहे हैं सही दूध है ठीक अब से नहीं आएगा ऐसा लेकिन बट दूध में पानी नहीं मिलाते हैं हम लोग जो जैसा दूध आता है वैसा ही डिलीवर हो जाता है बनेगा काहे नहीं सबका बन रहा है सब लोग वही यूज कर रहे हैं होटल वाले तो बन रहा है उनका आपका नहीं बन रहा है वही दूध होता है हम वही दूध तो होटल वाले को भी देते हैं लेकिन उसका बनता है कहता है अच्छा ही दूध है आप कह रह हैं कि नहीं है पैसा ले रहे हैं तो अच्छा ही सामान तो दे रहे हैं कोई तो नहीं बोलता है आप बोलते हैं कि महँगा है महँगा भाई पड़ेगा क्योंकि अच्छा सामान है तो महँगा नहीं पड़ेगा सही है मिल जाएगा आपको महँगा इतना नहीं अब महंगा नहीं है कहीं भी आप पूछ लीजिए सेम यही रेट है वैसा ही रखे हैं हम यहाँ पर जो कोई भी नहीं कहा आप कह रहे हैं कि महँगा है ठीक है ठीक है नहीं शिकायत मिलेगा हाँ ठीक